नमस्कार मैं जयंत तिवारी बात कर रहा हूँ क्या मेरी बात स्विगी से हो रही है मैंने अभी कुछ दिनों पहले से ही शिकायत दर्ज की हुई है असल में मैंने एक खाना ऑर्डर किया था जिसका रिफंड मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कृपया आप मेरा रिफंड जल्दी से जल्दी प्रदान करने की कृपया करें क्योंकि आज तीन दिन हो चुके हैं और मुझे अभी तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ कि यह क्यों हो क्यों हुआ है आज तक जितनी बार भी मैंने अपना स्विगी पर ऑर्डर किया है मुझे समय पर डिलीवरी प्राप्त हुई है और केंसिल करने पर मुझे उसका रिफंड भी मिला है परंतु अभी तक मुझे रिफंड प्राप्त नहीं हो पाया है इसके मूल कारण के बारे में मुझे जानकारी दीजिए कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने पर मैंने यह पाया कि अभी तक मेरे रिफंड कि स्थिति मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है और यह रिफंड की स्थिति कब तक क्लियर हो रही है कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करें साथ ही मुझे इस बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि लगातार कुछ दिनों से कुछ लोगों के साथ यह प्रोब्लम आ रही है तो जल्द से जल्द मेरी शिकायत का निवारण किया जाए और वह किस स्थिति तक पहुँचा है यह भी मुझे बताया जाए स्विगी को ऑर्डर किए हुए मुझे तीन दिन हो चुका है और मुझे रिफंड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है